करोना च असें एह् बड़ी भैड़ी बमारी ही ते करोना बड़ी भैड़ी बमारी ही ते भला एह् एह्दे बिच्च अस बचाब रक्खदे हे इ'यां मतलब कि साढ़े इद्धर ओह् न बेशक्क भामैं बूह्टे बाद्टे न तां बी मतलब कि घरे दे जिसलै बाह्र जंदे हे इ'यां ध्याड़ी ध्यूड़ी लाने ते असें जिसले बी ओह् आंदे हे ते तां बी जिसले ओह् आंदे हे घर ते उ'नें आखदे भला तुस न्हाई लैओ न्हाओ पैह्ले अपने कपड़े जेह्ड़े न ओह् उं'दे कपड़े जेह्ड़े ओह् बक्खरै उं'दे रक्खने धोने गी भला आंदे गै पैह्लें उस बेल्लै गै धोई लैन कपड़े ते एह् बड़ी भैड़ी बमारी ही दो त्रै साल गै रेही ते बड़ा मुशकल मतलब कि गरीबें दे भलेआं गै बड़ा मुशकल करी गेई ना एह् खाने कोला दा बी अवाचार करी गेई ते इ'यां बी मतलब कि बड़ी भैड़ी बमारी ही जिन्ने बारी एह् मतलब कि जेह्ड़े साढ़े घरा दे बाह्र जंदे हे उ'नें गी मतलब कि जिसले एह् आंदे हे ते उसले गै आखदे हे भाई आनियै न्हाओ न्हाइयै ते फिर सैनिटाइजर जिसले बी बाह्र जाना उसलै घरा गा सैनिटाइजर लाइयै जाना ते जेह्ड़े जिसलै मतलब कि घर आह्ले रौंह्दे हे जेह्ड़े घर ते उ'नें जिसले रुट्टी पानी खाना ते अंदर बस अंदर गै रौह्ना अंदर गै रौह्ना बाह्र नेईं हे निकले ऐ भाई ते जे जरूरी असेंं जाने गै पौंदा हा ते असें मास्क लाइयै जाना असैं सैनिटाइजर लाइयै जाना जिसले घर आना उसले बी असैं आंदे गै न्हाना पानी गर्म गै पीना गर्मी ही गर्म बी नी पलोंदा ऐ हा बी

ते तां बी असें जिसले जिन्ने बी जाना इक अद्धे जने गै बाह्र जाना जादा नेईं हे जंदे भला बमारी भैड़ी गै बड़ी ऐ ते तां बी जैदा नेईं हे जंदे भला बाकी आह्लें गी बी होई जंदी ऐ ते ञ्यानें जेह्ड़े ञ्यानें उं'दा बी बड़ा ख्याल भला स्कूल स्काल ञ्यानें दा हा डर ते स्यानें ते चलो दिक्खी लैंदे हे पर ञ्यानें हा हा बड़ा डर भला ञ्यानें ञ्यानें होंदे मत पता नेईं चलदा भला भाई इ'नें गी कदूं होई जंदी ऐ ते इं'दा बड़ा हा डर भला ञ्यानें दा ते बस इ'यां गै खाने पीने च बी इ'यां गै मतलब कि जे खाना मतलब कि धोई सब्जी लेआनी बाह्रा तां बी असें धोई धाइये ते फिर गै अंदर छोड़नी जिसले धोई धाइयै अंदर छड़नी जिसले असें बनानी असें दवारी धोनी भला भाई बमारी ऐ बमारी ऐ भला कोई पता थोड़ी होंदा औने दा ते इ'यां करी करियै ते बस करोना बड़ी भैड़ी बमारी ही बस जि'नें बड़ा भला दुनियां दा ते गरीबें गा बड़ा भला घाट्टा कोई ध्याढ़ी बी नेईं ही लगदी एह्दे बिच्च कोई ध्याढ़ी बी नेईं हा लांदे भला ऐ गै करो सारे पैसे कोला अवाचार हे बमारियें कोला सारे गै बड़े इ'यां दुखी हे भला भाई ओह् है ते भैड़ी ही बमारी ते इ'यां गै बस करोना बड़ा मुशकल टैम कट्टेआ करोना बिच्च ते भला अपने जेह्ड़े बजुर्ग हे उ'नें बी उंदर गै भला रुट्टी खाओ ते अंदरर गै रवो रुट्टी खाओ ते अंदर गै चलो अंदर गै भला ते ते ओह् बस अंदर गै अंदर भला अंदरर गै रवो जे इस करोने बिच्च मेरे सोह्रा साह्ब डैड़ी ओह् बी बमार होई गे तां बी उत्थै कोई बी नेईं गेआ मतलब कि इक जना गै जंदा रेहा तां बी घरा दे जिसले बमार होई जाए फिर जाने ते पौंदा गै ऐ इक अद्धे जने गी गै जने तां बी बड़ा डर रेहा डरी डरी टैम कड्ढेआ भला भाई कुछ होई नेईं जाए कुछ होई नेईं जाए फिर बी इक दे जना गै गे घरा दे तां बी बड़ा डर रेहा भला भाई हून जेह्ड़ा बमार होई जाए ते ओह्दे कन्नै ते जाना गै पौंदा नी ते बस इ'यां गै टैंम कड्ढियै ते अस करोने ने बड़ा ओह् कीता ते बड़ा इ'यां सब्जियां सुब्जियां लेआनियां धोई धाइयै गै छोड़नियां अंदर ते धोइयै गै जिसले चीरनियां तां बी धोनियां असें ते बस इ'यां गै ते बस इ'यां गै ते करोना बड़ी भैड़ी इ'यां बमारी ही अदूं दा इ'यां बड़ा लोकें गी घाट्टा पाया ते ओह् करियै